ناسک ضلعے میں مختلف تفریحی اختیارات شامل ہوتے ہے جیسے کہ پارک کھیلوں کے میدان اور باغات ناسک ضلعے میں پارک اور کھیلوں کے میدان اور باغات کی سہولتیں موجود ہیں جہاں لوگ تفریح کے لیے جاتے ہیں ناسک ضلعے میں مختلف ثقافتی تقریبات مثلاً فلم نمائشیں موسیقی کے مواقع اور دیگر تفریحی تقریبات منعقد ہوتی ہیں شہر میں تھیٹر کی پیشکشیں بھی ہوتی ہیں جہاں داستانوں کی نمائشیں دی جاتی ہیں عوام کی تفریحی اور ملنے ملانے کے مقامات مختلف پارکس اور جماعتی مقامات میں موجود ہے یہ سب تفریحات اور سرگرمیاں عوام کے لیے دستیاب ہے اور عموماً داخلے کے لیے کچھ ادائیگی کی جاتی ہے تاکہ تحصیلات کی محافظت اور برقراری کی جا سکے ہمارے مالیگاؤں میں بھی کچھ تھیٹریں موجود ہیں سینی میکس دیپک موہن وغیرہ موجود ہیں